हँ राजनैतिक सँ दैनिक जागरण हिन्दुस्तान भाष्कर प्रभात खबर ई सब सब चारि पाँचटा जे अखबार यऽ तऽ से हम रोज के रोज पेपर पढ़ै छी अखबार पढ़ै छी अखबार मे बेसी ईन्ट्रेस्ट ई समाचार सँ हम राजनैतिक बला समाचार बेसिक ईन्ट्रेस्ट लै छी ओहिसँ खेलो कूद के ईन्ट्रेस्ट लै छी खेलो कूद के बिषय मे कए तरहक बात अखबार मे अबैया से सब बहुत नीक लगैया पढ़ै मे तैं दुआरे राजनैतिक के बेसी ईन्ट्रेस्ट अखन जे पेपर मे जतेक अखबार अबैया सब मऽ अखन जय श्रीराम के बेसी हुनकर अयोध्या बला समाचार सब अबै छै सुनै मे पढ़ै मे बड़ निक लगै छै ओ ओ वएह सब पैढ़ रहल छी ओइसँ बेसी खुशी रहै छी